ہلو ڈاکٹر پروین خان سے میری بات ہو رہی جی داکٹر صاحبہ دراصل ہم کل شام اپنے دوستوں کے ساتھ ایکسکرسن چلے گئے تھے تو وہاں جو درگاہ حضرت بل کی زیارت ہے ہم نے وہاں پہ وہ حلوہ پوری کھائی تھی لیکن جب میں گھر آیا تو نہ مجھے نیند آئی رات بھر بلکہ میرے جو سٹامک میں ہے وہ سیور پین رہا بہت زیادہ پین رہا میں سو بھی نہیں پایا تو اس بارے میں بتائیے کہ میں کیا کروں کوئی تجویز کوئی نسخہ بتائیے جی میں اسٹوڈنٹ ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے اسٹامک میں پین رہی تو نیند نہیں آئی نا مجھے میں تو کسی بھی کروٹ سو نہیں پایا نہیں میرے خیال سے وہ اس پہ کچھ نہیں کوئی کپڑا وغیرہ تو نہیں رکھا ہوا تھا وہ ہمیں لگا کہ وہ نہیں میں آج بہت مجھے لگتا ہے سالوں کے بعد سری نگر آیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ تو میں نے آج سمجھو آپ چار پانچ سال بعد نا یہ حلوہ پوری کھائی تھی ٹھیک ہے آپ دوا اور دوائی لکھ کر بھیجیے تو میں پھر کل آپ سے کلینک پر ہی ملتا ہوں اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ بائے